नमस्ते नमस्ते मेम बताइये जी मेम सीन सिंह ब्रांड के नाम से चलता है मेरा नंदगंज में मार्केट है ठीक है तेजापुर कोचरपुर मोल के ठीक सामने है सिंह ब्रांड और मैं मेरा जो कि मेरा लेडीज़ और जैंट्स दोनों के लिये मिलता है सब कुछ है अपने पास आपको क्या चाहिये मेम आप आप लेडीज़ लोग के लिये साड़ी है कुर्ती है ठीक है और बच्चों के लिये जिन कपड़े जींस है सर्ट है टिसर्ट है बॉक्सर जो भी चाहिए वो जो कुछ भी आपको चाहिए मेम सब कुछ एवेलेबल है एक दाम में मेम मेरा सबसे बड़ा पोर्चनिटी ये है कि मैं ये कोई भी कपड़ा एक बार में बेचता हूँ ठीक है वो भले अगर आफर रहेगा तो अगर कोई उसपे और एक आफर है तो मैं कम कम कर दूंगा मगर दुकान पे कोई भी केजलू हो रहा है तो एक कम छुट नहीं दी जायेगी आपको

हाँ बहुत सूट हैं मेम नहीं नहीं कटिंग रेट तो बारह सौ रुपये है लगभग और ज़्यादा ब्रांडेड लेंगी तो अठारह सौ दो बाइस सौ में मिल जायेगा और उस उस पर मैं अभी चल रहा है फिफ्टीन पर्सेन्ट छुट है ठीक है सूट काट कर जो आयेगा प्राइज़ आपको हम ओनलाइन आपको ओनलाइन चिये तो ओनलाइन भी मिल सकता है के आप आप आप आपने सोप पर आ कर ले सकती हैं नहीं मेम न्यू मॉडल में है न्यू मॉडल में है आप आयेंगी तो आपको दिखाने के लिये दो लू दो लेडीज़ भी रखे हैं वो दिखा देंगी बता देंगी अच्छे से ठीक है आप कीजिये हाँ आप अब आप आइये मेरे शोप पर आराम से देखिये लेडीज़ हैं वो बतायेंगी आपको और एक रूम में एक्सचेंज रूम में अपना देख कर यहीं पर रिएक्शन आपको पसंद है तो लेंगे नहीं पसंद है तो नहीं लेंगे कोई नहीं मेम उसमे जोर जबर जोर जबरदस्ती नहीं है नहीं मेम न्यू मॉडल नहीं मंगाये थे होली से पहले भी मंगाये थे सब बिक गया फिर उसके बाद तो होली के दिन ही ओडर किये थे दो दिन बाद आ गया तो न्यू मॉडल ले रखे हैं पुराना पुराना कौन पूछेगा मेम ब्रांडेड बिल तो रखना पड़ेगा

सही बात है न मेम अप्रेल में है शादी अप्रेल में अब सीजन स्टार्ट हो जायेगा उससे पहले अपना माल नहीं सजा कर रखेंगे तो कौन आयेगा

एक बार पेट भी खराब रहे तो लगता है जानती हैं आप ग्राहक बनाने के लिये सब कुछ ध्यान देना पड़ता है न जी जी मेम सब कुछ है लहंगा वहंगा भी है और बता दें बात देंगे आपको कितना के रेंज में स्टाक है तो आपको वो लहंगा लेंगी तो फाइव थॉउजेंड से स्टार्टिंग है टेन थॉउजेंड तक का है और उस पर चाहिये तो आप अभी ऑनलाइन आडर ने अब ओडर कर देंगी तो मैं मंगा दूंगा दो दिन में आप तो बताओ जी मेम तो आज तो मेम आज तो ठीक नहीं है गुड फ्राइडे है बंद किए हैं हम तो थोड़ा मार्केट भी बंद है कल आप आइये कल दस बजे के बाद जब भी आयेंगी आप आप आयेंगी हमारा आठ बजे तक दुकान खुला रहता है नमस्ते मेम